आंनि बादिब्ला बुहुमाव बेसेन गोसासिन एबा बेसेन गोनांसिन मुवायानो जाहैबाय सोलोंथाय सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बुहुमाव गावखौ गाव सिनायथि होनो हाया सोलोंथाइ थायोबा गावनि जे रोंनाय नुनाय बेखौ दिन्थिनो हायो दानि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाबा मोनबो खामानिखौ जोङो मावनो हाया बेनिखायनो सिगाङै जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो दानि मुगायाव मोनफ्रोमबो हादोरावनो सोलोंथाइखौ गुदि एबा गोनांसिन होन्नानै सान्नानै लानानै मावगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर सुबुंनि न'खराव सोलोंथाइखौ बा सोलोंथाइनि ओंथिखौ बुजियाखै बिथांमोनखौ साग्रां लाबोनो थाखाय जोंनि माखासे गोरों गोरा सोलोंथाइ गोनां बिथांमोनहा न'खर न'खर थांनानै सांग्रांथि हैनांगौ एबा बुजायहैनांगौ सोलोंथाइनि सोमोन्दै मा मा बुजायनांगौ बेखौ बुजायहैनांगौ आं सानो बेबादि खालामोबा जोङो गोबां दावगागोन सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो न'खरावबो सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो न'खरनि अनगायैबो दानि मुगायाव गोबां हादोरनि गोबां सरखारा खाथि खाला गोबां फरायसालि दाफुंनानै होदों जेरैहाय प्राइमारि

एम इ हाई स्कुल कलेज इउनिभार्सिति बेफोरावहाय जोङो फरायलांनो हानांगोन सोलोंथाया बयनिफ्रायबो देरसिन धोन सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दान्दिसे समावनो जोङो हावरियाबो जालांनो हागौ मानोना जोङो गंसे न'खरनि जेरैहाय एग्जाम्पोल हिसाबै गंसे न'खरनि बा न'खरसेनि सासे फिसा हिनजावखौ जेब्ला जोङो गुबुन न'खराव बिलायहरो बे बिलायहरनायाव जोङो गोबां रोखोमनि धोन दौलद हरफानांगौ बे हरफानायाव जाय हिनजावसानो जोङो धोन दौलद हरफादों बे धोन दौलदखौ जुदि बे हिनजावसाया सोलोंथाइ गैयालासेनो बाहायना बाहायनानै जानायाव बाहायनो रोङाबा बेनो हरनाय धोन दौलदा दान्दिसे समावनो एबा खुब खम समावनो बिनि धोन दौलदा जोबस्रांनो हागौ नाथाय सोलोंथाया ओरैबायदि धोन बे जाय सोलोंथाइखौ सासे सुबुंआ हाजार हाजार लाख लाख कौति कौति मानसिनो बिलायबाबो बेनि धोना बे सोलोंथाय धोना जोबनो रोङा बेनिखायनो आं सानो साफ्रोमबो न'खरनि मोनफ्रोमबो न'खरनि जायफोर फिसा हिनजाव फिसा हौवा जुदि जों सोलोंथाइखौ होनो हायोबा बिनिफ्राय आरो देरसिन धोन गैया होन्नानै आं सानो लोगोसे गरिब नखरनि जायफोर बिमा बिफा बिसोरो सिगांग्रै सान्ना लानाया मोजांदि न'खर खुंलांनायाव गोबांथार खस्थ' जादोंब्लाबो हा हु बारि बाला गैयाबाबो सरखारि स्कुलाव सोलोंथायखौ होनानै जाथे गावनि फिसा फिसौखौ दावगाहोयो दा बेनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जायफोर गोरों गोरा बिथांमोन बिथांमोना सम सम दावबायनानै जाहाथे बेफोरखौ सांग्रांथि लाबोयो गोजोनथों